कविताके मदमे हमरा एकटा कविता जे छै बड़ नीक लागल जाहिमे ई कविता अइ जेकि हवा हूँ हवा हूँ बसन्ती हवा हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ आओरसब लाइन तऽ हम भुलल छी लेकिन ई कविता हमरा बड़ नीक लागल ओहिमे जे छै हवाके बारेमे बतेलक हँ जे हवा हवापर कोइ रोकि नहि सकैए हवाके कोइ केम्हरो रोकि नहि सकैए हवा जखन चाहतै आओर जेम्हर चाहतै ओम्हर घुमतै ई कवितामे हमरा इएहसब हवाके बारेमे जे छै बहुत बहुत बात लिखल अइ तऽ इएहसब जे छै हमरा कवितामे बड़ नीक लागल हवाके बारेमे आओर हवाके व्याख्या करलक अइ ई कवितामे जे हवा कोना कोना आओर जखन जखन जेम्हर जेम्हर चाहतै तेम्हर घुमि जेतै आओर बड़ नीक कविता अइ